आं आंहा मोनसे नभेल फरायनाय दंमोन बे नभेल नभेलखौ फरायनानै आं बुहुद दुखु जादों नाथाय फरायनाय समा बुहुद गोबाव जालांनायखौलाय आं बिनि सोमोन्दै फ्राय बावजोब्बाय नभेलनि नामआ हरै मारुआवमोन हरै मारुआव बिजाब नभेलआ आजिखालि मोनसे गोदान ओंखारबावबाय दा बे सिगांनि एसामिस हांखोजों लिरनाय बर' राव बेखौ आं फरायखांबाय दा बेखौ फरायनानै बहुद माने दुखु नांथाव जादों दा बिनि सोमोन्दै माने बुंनो बिजाबनि सिंनि बाथ्राफोरखौ फ्राय गोसोआव गैलायानो माने हरै मारुआव आसल'थे हरै मारु बे माने थैनायनि हरैजाय लोगो हमलायनाय बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा दंमोन आरो बावलांजाेब्बाय ओङाे